आइके दिनमे खेतीके लिए बहुत एहन परिवार जे छै खेतीसँ वाञ्छित भए गेलखिनए खेतीमे ओकरा लगाव नहि अछि खेतीमे लगाव बहुत जरुरी छैक किआतऽ खेती पूरे भारत देशकेँ लिए आर्थिक व्यवस्थाकेँ बहुत बड़का कारण छै अगर खेती नहि हेतय तऽ आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर भऽ जेतय खेती होबाक चाही ओहि खेतीमे सरकारके खेतीके लिए प्रोत्साहित करल जाय समाजकऽ प्रोत्साहित करल जाय जनताकऽ की खेती करबाक लेल खेती पर सभ किछु डिपेण्ड छै अगर खेती नहि हेतय तऽ आदमी खेता की आ जे खेता नहि तऽ फेर जीता केना तऽ खेती बहुत जरुरी छै विकासके साथ साथ खेतीके बढ़ावा देना चाही किआकि बहुत ही जरुरी छै बहुत एहन परिवार छै जे खेतीसँ वाञ्छित भऽ कऽ शहर चलि गेलखिन यऽ अपन जमीन जाल बेचकऽ शहर चलि गेलखिन यऽ खेती छोड़ि देलखिन हँ खेतीके लेल जमीन उपलब्ध कम भऽ रहल छै जमीन उपलब्ध करेबाक चाही सरकारकेँ जमीन जे खेत किछु जमीन कऽ उजाड़िकऽ ओहिपर बिल्डिंग बिल्डिंग खड़ा कऽ दय छथिन ओहिपर इस्कूल कॉलेज खोलि दय छथिन ओसभ जरुरी छनि बट खेतीके जमीनके उजाड़िके ओ करनाइ जरुरी नहि छै